में तुसेंगी अपने बारे च गल्ल सना दां मेरा नांऽ रखबाल सिंह ऐ मेरे पापा होरें दा नांऽ हंसराज ऐ मेरी मम्मी हुंदा नांऽ गुड्डो देवी ऐ मेरियां चार भैना न दो भ्रा न मेरे पापे दा इक निक्का भ्रा ऐ चाचा जेह्ड़ा मेरा मेरे दादी दादा न मेरियां दो बूजियां न मेरे ननियाले च नानी नाना न दो मामे न त्रै मासियां न मामें दे दो मुड़े न मासियें दे दो जागत इक कुड़ी इक मुड़ा ऐ मेरे बड्डे मामे दे पंज मुड़े न एह् दिक्खो मेरियां दो बूजियां न बड्डी बूजी दियां दो कुड़ियां न निक्की दे दो मुड़े न तुसेंगी में अपने स्कलै दे बारै च सनान्नां में जदूं निक्का हुंदा स्कूल पढ़दा हा मास्टर गालियां गूलियां दिदें हे पढ़ांदे हे मार कुटदे हे अगर पढ़दा नीं हा कुटदे हे द्रंड पौंदी ही डाह्डी पैह्ले कुड़ियां ते मुड़े अस किट्ठे पढ़दे हे अस कुडियें दे बैगा टिफिन कड्डियै रुट्टी खाई लैंदे हे असेंगी मास्टर कोला सोट्टी चलदी ही कुड़ियां मास्टरै गी सनांदियां हियां साढे कन्नै पंगा करी गे मुड़े साढ़ी रुट्टी खाई गे असें गी मार कुट्ट पेई जंदी ही मेरे स्कूलै बिच दोस्त थे पंज सत्त मुड़े मेरे कन्नै बड़ी गप्प छप्प लांदे हे दोस्तें गी जानदे हे इक दूए कन्नै चंगी भली साथी दोस्ती बी किश कम्म करना होऐ इक दूए कन्नै असें साथी दोस्ती गल्ल बात साढ़ा साथ इन्ना जे कोई इक दूए गी सनाने बगैर कम्म नीं करना इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नाु दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतेआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने वाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चले गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहुंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफ्यूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमैं अलग अलग स्कूलें दे आए दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यरा दमैं दोस्त बनी जन्ने आं नेईं तू पन्छान नेईं मिगी पन्छान दमैं दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कोल कोल गै हे में एह् गल्ल सनान्नां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कुटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै

इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै

इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै

इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै इक साढ़ा मास्टर हा बड़ा लाल सिंह नां दा बड़ा मतलब अच्छा पढ़ादा हा अगर नेंई हे पढ़दे ते कूटदा हा अगर पढ़दे हे ते शैल टाफियां टूफियां दिंदा हा पतेआंदा पतौंआंदा हा ते आखदा हा पढ़ने बाले बच्चे हो अच्छे बच्चे हो तो हम दूसरे स्कूल में चला गे फिर उधर जाकर हम हायर सकैंडरी में पहूंचे तो फिर पहले पहले तो ऐसे कंफयूज ऐसे थोड़ा खामोश रहता था नां कोई पन्छान नां कोई गल्ल नां कोई बात जंदे जंदे इक मुड़े कन्नै पन्छान होई ओह् बी आखन लगा यरा अमी नमां मुड़ा आयां तुम्मी नमां पन्छान नेई कन्नै नेई मेरे कन्नै दमे अलग अलग स्कूलें दे आये दे में उसी लग्गा नमां में बी उसी आखन लगा ठीक ऐ यपा दमें दोस्त बनी जानेआं नेई तू पन्छान नेई मिगी पन्छान दमे दोस्त बनी गे एडमिशन लैती मास्टर कन्नै दोस्ती शोस्ती बनी गेई साढ़ी किट्ठ् शिट्ठे पढ़दे रौंह्दे गप्प छप्प किट्ठी लिखन पढ़न किट्ठा शैल गप्प छप्प घरा गी जाना तां किट्ठे स्कूलै गी जाना तां किट्ठे घरा दा बी साढ़े थोढ़ा बहुत गै हा फासला कौल कौल गै हे में एह् गल्ल सनानां अपने बारै